जी हाँ में बागवानी लगाने वाले लोगों का मतलब ये कहना शुरू करेंगे सुझाव देना चाहती हूँ कि वो लाल मिट्टी एवं काली मिट्टी का उपयोग करें पेड़ पौधे में लगाने में क्योंकि यह काली मिट्टी बहुत ही पेड़ पौधों को वृद्धि पहुंचाती है और लाल मिट्टी भी पेड़ पौधों को बहुत ही मतलब अच्छा बनाती है और ये मिट्टी पेड़ पेधों के जड़ों को मजबूत करने में बहुत ही उपयोगदाई रहती है दूसरा सॉरी इसको मतलब पानी की सिंचाई भी समय समय पर करना चाहिए पेड़ पौधों में और ज्यादा भी पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए नहीं तो वो गल जाएंगे गल जाएंगे तो पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे इसलिए समय समय पर पानी का उपयोग करें समय पर खाद दें और सूर्य का प्रकाश समय पर बना रहे इसलिए पेड़ पौधों की जड़ मजबूत होगी तो वो फूल फल सही तरीके से दे पाएंगे और उनकी हम सही तरीके से देख रेख करेंगे जभी वो सही तरीके से हमारा मतलब सुख सुविधाएं प्रदान करेंगी